हांव ल्हान आसतना साकून आमच्या आई घरा शेतकाम चलताले मिरसांगो करपा चलताले कणंगां चवळीं पड शेंगां अशीं वेगवेगळीं पिकां काडटाली आनी जेन्ना आमची आई थी काम करूंक वता तेन्ना सुंदर पैकी खोऱ्यान बा बापूय म्हाजो नांगरान कसतालो आनी आई म्हाजी खोऱ्यां काम करताली आनी ती जेन्ना शेतांत काम करताली तेन्ना तिच्या बरोबर आमी बी करताली म्हाजो बापूय करतालो म्हाजी भयणी भाव करताले आमी तेन्ना ल्हान सावन ही आमकां सवय जावन म्हाका फुल झाडांची झाडांची खूब आवड आसा आनी हांव जेन्ना सर्वीसेक लागून लग्न जालें तेन्ना मागे घरकार म्हाका जो लाभलो ते तेंकाय बी पळोवपाक गेल्यार सगळीं शेतांचीच आवड सकाळी मायत्याक सर्वीसेक वचप ते ए पी ओ आसले आनी ते ए पी ओ आसले आनी हांव गवर्नमेंन्ट मिडल स्कूल टिचर जेन्ना स्कुला साकून आयलें की तेन्ना हांन नवीन नवीन आसतना तेंचो पळयलें की घरां आयले रे आयलें की इल्लो निवळ पिवप आनी तो निवळ पिवन भाव जर शेत कसता जायत जाल्यार आपल्यान स्वताक कपडे काडून शेत कसपाक वचप जेन्ना हें शेत कसून जाता तेन्ना जेवप जेवले की परते मागीर सांजे आनी कर कामांक लागप जेन्ना पावसांचे आमी शेत रोयता आजच्या दिसांक आज हांव सिक्स्टी थ्री इयर्स जाल्ली आसा आनी म्हाजो घरकार सिक्स्टी सिक्स इयर्साचो जाल्लो आसा जाल्यार आज साकून मागे घरकारांक खूब बाग काम म्हळ्यार शेती काम तशेंच माड सुपाऱ्यो सगळें जे पीक आसा ते पीक घेवपाची खूब आवड आसा स्कुलां साकून आमी जेन्ना आयली तेन्ना दनपारचें जेवप मातसो सुशेग घेवप आनी तेजे नंतर तांच्यानी खोरें कोयती घेवन आपल्या कामांक लागप आता काम म्हळ्यार कशें तर जे माड आसा त्या माडां कडेन तें निवळ करप ते निवळ करून मोकळी जागा आसा त्या मोकळी जागेर सुपारी झाडां लावप किंवां तिखी आनी वेगवेगळ्या मसाल्याची सुद्दां जी झाडां आसात ती झाडां लावप तेंची देखभाल म्हळ्यार तेंचे कडेन तण आयिल्ले आसता तें तण काडून तें तण निवळ करप थंय मागीर माती घालपा आसल्यार माती घालप उदक बांयच्या तर्फें बांय आसा त्या बांयच्या तर्फे पायपान त्या सगळ्या झाडां झाडांक उदकांची वेवस्था करप आनी तें उदक घालून बरोबर स सातांक भितर सरप हे आता केन्ना जेन्ना पावस येता तेन्ना पावसाच्या दिसांनी हे सगळें काम माडांनी सुपारे झाडां कडेन करप जेन्ना पावस गेलो जेन्ना तरी बी पावसा दिसांनी आमच्या घरां भोंवतणी जीजमीन आसा त्या जमनीक शेत रोवप जेन्ना शेत रोयता तेन्ना स्वता ट्रेक्टरान आपल्या हातान तें शेत कसप शेत कसून तेका शेण घालप मेर काडप मेरा माती लावप ही सगळीं कामां स्वता ते करता तशेंच ते जेन्ना बापूय जेन्ना तें करता तेन्ना तेचे बरोबर ते करता आसतना जर पूत आसा जाल्यार पुतान आसा जाल्यार म्हणटा सांगपा कारण म्हळ्यार जर पूत म्हाजो जो आसा तो सद्याक आयुर्वेदीक कॉलेजीक वता आनी जेन्ना तें फोंडें साकून घरां येता तेन्ना घरां कडेन आसून जर तेचो पप्पा शेत जर कसता जायत आपूण स्वताक वचून तें शेत कसप ते शेत जर कसता जायत जाल्यार तेंची बरोबर आपूण खोरें घेवन त्या खोऱ्यान सगळीं जमीन सारकीं करप माती ओडप हे सगळें काम पूत आनी बापूय दोगांय करतात तेंका जेन्ना शेत रोवपाची खूब आवड शेतांत जेन्ना कसले तेन्ना तो चरवो घालप चरवो घालतकीर रोपप रोपपाक ते मनीस हाडून रोपता आसतना तें सारे मारप सगळें काम तेंच्यानी करप वेवस्थीत फक्त रोपता आसतना भायलें कामगार हाडून तेंचे कडेन रोपून घेवप जेन्ना ते रोपून जाले की मागीर तेका उदक लावप सारें घालप आनी तेची तेंची देखभाल करीत रावप जेन्ना ही करता आसतना आमी तेका नडणी म्हणटा पळय शेत जेन्ना व्हड जालें तेन्ना शेत व्हड जातकीर आमी अनवॉन्डेट प्लांन्ट इंग्लिशींत म्हणटा मराठ कोंकणीत म्हणटा आसतना आमी नडणी म्हणटा नाकासलें जे पीक सोडून जे नाका आसलें तण आसा तें काडून उडयता आता जेन्ना पीक व्हड जाले भात जाले तेन्ना परत्यान तें मळटा हे मळटा आसतना जेन्ना हे सगळें काम करपाक जशी मनीस आपोवन ते मळटा त्याच हातान मळटा त्याच बरोबर हेंच्यांनी सगळें तें तण काडून जमीन निवळ करप शेण काडप आनी मागीर धडोवन एक बांक दवरता आनी त्या बांकाचेर धडोवन तें भात तयार करता भात तयार मळून जालें की मागीर तें उबोवपा काम करता आनी जेन्ना भाताची ही सगळीं जमीन मोकळी जाली की ती जमीन परती तयार करप म्हळ्यार ट्रेक्टरांन ती कसप तेका घुरी काडप कारण मिरसांगो रोवपाक मिरसांगो जर रोयतलो जाल्यार पयली आमकां मिरसांगेचे रोपे तयार करपाक पडटा तेन्ना त्यो मिरसांगाच्यो बीं काडप त्यो बियां त्यो बियो सुकोवन त्यो किल्लोवपाक घालप आनी तेची जेन्ना निरवली जाल्यो आमी निरवली म्हणटात तेका मिरसांगाच्या रोप्याक निरवली जाल्यो की मागीर तें घुरी काडल्या पळय तें खणपाक जाय तें खणून तेका सारें घालून गोबर घालून तें मिरसांगेचे रोपे तयार करप आनी तें जेन्ना रोयले की तेका उदक लावपाचे तेची सगळीं माती घालपाची सारें घालपाचे सगळें काम तें स्वताक करून मिरसांगोय पिकयता तवशीं घोसाळीं कोकण दुदी हे सगळें आमच्या घरां भोंवतणी दुरीग आसाले कारणान तें वेवस्थीत तांका थंय घरा कडेन करपाक मेळटा आनी हे सगळें आवड म्हज्या घरकाराक आसा आनी ही आवड आसल्या कारणान आमकां खंयचीच भाजी विकत हाडपाक पडना ती सगळीं भाजी आमी पावसां दिसांनी ही भाजी खाता फळावळ म्हळ्यार घोसांळीं कोकण दुदी तवशीं वेगळी वेगळी जी भाजी आनी जेन्ना पावस गेलो जेन्ना मिरसांग रोयता तेन्ना आमकां तेन्नाय बी आमकां भाजी विकत हाडपाक पडना तेन्ना आमकां भेंडें देन तांबडी भाजी धवीं भाजी गड्डे वांगी हे सगळें आमचे स्वताक घरा कडेन म्हाजो घरकार तयार करता आनी तेचे बरोबर जितले तेंका पिकोवन उमेद जी येता तितलीच उमेद आमी प्रत्येकाक घरांकडेन आयिल्ल्याक किंवां घरां आमच्या फ्रेंन्ड सर्कलांक आमी दिवन आमची उमेद भागयता अश्या पद्दतीन आमी मेळोन मिसळोन बागयतीचें काम करतात